हमें बच्चों को हिंदी भाषा सीखाने चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी तो आती है लेकिन उसका मतलब अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं जानते हैं इसलिए हमें उन्हें हिंदी भाषा सीखानी चाहिए वह देख कर तो बोल सकते हैं कि हमें ऐसे बोलना है लेकिन उसका उपयोग ठीक से ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें बच्चों को बहुत ही अच्छे से हिन्दी सीखाना चाहिए और उसका मतलब भी सीखाना चाहिए सीखाना चाही चाहिए अपनी उनकी लैंगवेज अज कुछ अलग होती है बड़ों की लैंगवेज कुछ अलग होती है इसलिए हमें हिंदी भाषा ख़ुद को भी अच्छी से अच्छी तरेह से बोलनी चाहिए और बच्चों को भी सीखाना चाहिए बाल संरक्षण बाल संरक्षण बात बालक को यही सीखाता है कि वह अपनी जानकारी एक हिंदी भासा से बोला बोलई ज ताकि वह जो अपनी देश की ही हिंदी भासा है उसे बहुत ही अच्छी तरह से बोल सके और समझ सके इसलिए हम लोग को भी हिंदी की हिंदी जो भाषा है उसे हम लोग को भी अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए और बच्चों को बताना भी चाहिए कि ऐसे बात करते हैं